पैह्लें कुदै जंदे होंदे हे नी अस ते गड्डियें दे कोई साधन निं होंदे हे चार चार घैंटे रुकना पौंदा हा अजकल एह् ऐ कि गड्डियें दे साधन जेह्कड़े अजकल बैटरियें आह्ले ऑटो चले दे अजकल घर बैठे दे गलाचै उनें ई ते ओह् घरा बी लेई जंदे पैह्लें पैह्लें ते कोई साधन निं हा गड्डियें दा अजकल बैटरी आह्ले ऑटो चले दे न ते लेई जंदे पैह्लें रुकना पौंदा हा गड्डी कुदै बी जंदे होंदे हे रुकना पौंदा हा चंऊ घैंटें दे बाद इक्क गड्डी थ्होंदी होंदी ही ते इन्ने चिर इत्थुआं चले दा आदमी दमेल दमेल डंसाल आदमी इन्ने चिर पैदल बी क्रॉस करी जंदा हा उत्थुआं चार घैंटे अगर रुकना चार घैंटें गड्डी थ्होंदी ही ते अज्जकल गड्डियें दे बहुत साधन न जेह्ड़े गड्डियें दे बगैरा अज्जकल लोग चलदे निं हैन पर नेईं पैदल चलना जेह्ड़ा पैदल चलना जेह्ड़ा सिक्खना बड़ा जरूरी ऐ पैदल चलना पैदल चलना जेह्कड़ा बहोत जेह्ड़ा जरूरी अज्जकल पैदल दा सफर कोई करदा निं ऐ ते अज्जकल बैटरी आह्ले ऑटो चलै दे ते बुलाओ उनें ई घर तुस ते ते असें ई घर दा गै लेई जान ते घर आनियै गै छड्डी जान पर नेईं सड़कै पर जाओ ते रुको रुकना ते अज्जकल ओह् सिस्टम ते ऐ निं गड्डियें गी रुकना पौंदा अज्जकल ते गड्डियां घर लैने गी आई जंदियां पैह्लें पैह्लें पैह्लें पैह्लें दा सिस्टम एह् हा ते जित्थै बी कुदै जाना होंदा हा शिड़कै बिच खड़ोई जाना ते चार घैंटे खड़ोना ते ओह्दे बाद गड्डी औनी चंऊ घैंटें दा पूरा सफर करना चार घैंटे इत्ि खड़ोना इन्ने चिर कोई इत्थां दा चले दे कोई डंसाल क्रॉस बी करी ओड़ग ते डंसाल जाइयै जेल्लै रुक्कना पौंदा हा ते डंसाल चलियै जेल्लै गड्डी चढ़ना तां उत्थें पुच्छना की ते च'ऊ घैंटें दे बाद अज्जकल ते ऑटो बगैरा जेह्कड़े बड़े चली पेदे ते अज्जकल ते गड्डियें दे साधन जेह्कड़े बड़े न घर तगर बैठांदे न ते घर तगर लेई जंदे ते अज्जकल पैदल चलना जेह्कड़ा ओह् बहोत जरूरी ऐ